हा मां ॾाढे वॾे ग्रुप लोगनि लाइ भोजन ठाहियो आहे जॾहिं मां हिक वारी पंहिंजे ग्रुप सां गॾु पिकनिक ते वियो हुअसि त सभिनी चयो की तूं खाधो ॾाढो सुठो ठाहींदो आईं त तूं असांजे लाइ ॾींहं जी मानी वठी अचिजांइ त हिकु ॾींहं पहिरें मां राति जो लेट सुम्यसि छो जो मूंखे प्रिपेशन करिणी हुई सुबुह जे लाइ ऐं मां सॼो सामानु राति जो ई कढी छॾियो हुओ ऐं राति जी अधु प्रिपेशन खां पोइ सुबुह जो मुंहिंजो कमु असानु थी वियो हुन खां पोइ मां सुबुह जो उथयुसि ऐं मां सभिनी जे लाइ पनीर बटर मसालो ठाहियो जंहिं जे लाइ मां पहले टमाटा ऐं बसर खे बॉइल कयो ऐं हुन खां पोइ हुनखे मिक्सी में ग्राइंड करे हिक थिक प्योरी ठाहे छॾी हुन खां पोइ हुनखे मां छ्न्नी खां छाणे करे हिक तई में विझी करे हुनखे थोरी देरि स्चर कयो हुन खां पोइ मां हुन में पनीर कुझु मसाला ऐं उन में तेल में तड़को लगाए करे बटर विझी छॾो हुन खां ॾहें मिन्ट खां पोइ मां हुनखे जो ढकणु हटायो ऐं हुन में क्रीम विझी हुन खां पोइ मां हू हिक दॿे में पैक करे वियुसि ऐं सभिनी खे खारायो सभिनी मुंहिंजी ॾाढी तारीफ़ कई ऐं मुंहिंजी ॾाढी प्रशंसा कई की तूं ॾाढो सुठो पनीर बटर मसालो ठाहियो आहे ऐं तूं अॻ अॻिली दफ़े बि मुंहिंजे लाइ हीअं ई सभिनी जे लाइ हीअं ई पनीर बटर मसाला वठी अचिजांइ